खाना भानससबके बनाएल खाना तऽ हमरासभके खाना बनाएल तऽ पहिलुका खाना बनबै छलिए सभके तऽ पसन्द पड़ै छलनि सभ खाना खाइ छलखिन बड़ बढ़िआँ आब जे कनिआँसभ खाना बनबै छथिन हुनका सिखबऽ पड़ैए चावल बढ़िआँसँ धोउ तीन पानिए चावल मीड़िकऽ धोउ तऽ भात साफ हैत आलू छीलिकऽ बनाउ तऽ सब्जी बढ़िआँ हैत गोभी बढ़िआँसँ काटू पिआज काटिकऽ दिऔ फोड़न दिऔ हमसभ तऽ पिआज नहि खाइ छी तऽ जीरके फोड़न दिऔ बनाउ सब्जी बनाउ भात बनाउ दालि बनाउ जखन जे रोटी बनाउ खाना बनाउ से खाउ एगो ब्राह्मण आएल ब्राह्मण खुएलहुँ तऽ तऽ पवित्रसँ तिलकोर तरलहुँ तिलकोर तरलहुँ आलू तरलहुँ बैगन तरू बढ़िआँसँ पापड़ सेकू सभगोटा मिलिकऽ खाना बनाउ खाना खाउ सभगोटा एकबेर परसि लिअऽ सभगोटा एकबेर खाना खाइलए बैसू तऽ नीक लागैए केओ एकटा एम्हर खेलथि केओ गोटा ओम्हर खेलथि केओगोटा ओम्हर खेलथि तऽ खाना ओहि रुचिगर नहि लगैए सभगोटा एक जगह बैसिकऽ सभगोटा एकठाम खाना बनेलहुँ खेलहुँ सभगोटा हँसि बाजिकऽ तऽ खाना बड़ सुन्दर लगैए हमसभ तऽ खाना वएह बनबै छी आबके लोक तऽ लहसुन पिआजवला खाना खाइ छथि आब ओसभ खाना बनबै छथि तऽ तेसरे तरीकाके खाना बनबै छथि तऽ हमसभ तऽ अलग खाना तहन अलग सब्जी बना लै छी हमसभ अपनालए अलग सब्जी बनेलहुँ अलगे खाना बनेलहुँ आओर अलगे बनाकऽ अपनेसभ हमरासभलए पहिलुक बनै